राज्य जो इतिहास और संस्कृति जे बारे में ॼाणण लाइ रुचि रखण वारा माण्हू अॼु जी तारीख़ में ऑनलाइन ई जेकी बि जानकारी खपे कढी लाहींदा आहिनि जीअं छत्रपति शिवाजी महाराज जी वस्तु संग्रहालय में पहिरीं कोई टाइम हूंदो हो जंहिंमें माण्हू हुते वञी करे ॾिसंदो आहे अॼु जी तारीख़ में तव्हां गूगल कंदा त तव्हांखे गूगल ते टोटल ई सभु शयूं ॾिसणु अची वेंदियूं हुन शयुनि जे बारे में तव्हां खे ॼाण बि मिली वेंदी जेके हिकिड़ी शिवाजी महाराज जी तलवार आहे वॾी हू हिन टाइम ते सिंध में पइ आहे त हुन जे बारे में बि गूगल ते ई सॼी जानकारी आहे